जिस प्रकार से दुनिया बहुत ही डिजिटल हो चुकी है उसी प्रकार से अब शुद्धिकरण और स अशुद्धिकरण में बहुत अंतर हो गया है अब हर चीज में मिलावट होने के कारण जैसे खाने पीने से ले के कपड़े लत्ते या कोई भी चीज जो अपने हाथ से बनाएंगे वो शुद्ध होता है और बजार से जो सामान आता है वो उस में मिलावट रहता है जैसे कि कपड़े को ही ले लेते हैं हाथ से बने हुए स्वेटर और मफलर काफ़ी इत्यादी चीजे जैसे गुल्दस्ता हो गया वगैरह वगैरह तो जो हाथ से बनाया हुआ चीज होता है उस में आदमी को विश्वास होता है कि हाँ हमने अच्छे क्वालटी का ये समान खरीदा अच्छे से बनाया है और उस पर विश्वास होता है बाजार से आने के बाद क्या होता है कि बजार वाला में कैसे बनाया होगा उसने वो तो कम चीज पर पूँजी ज्यादा कमाते हैं ज्यादा मात्रा में बनाते हैं तो उस लिए जो है उस पर क्वालटी थोड़ा सा घट जाता है हालाँकि देखने में सुंदर वो भी है लेकिन टिकाऊ थोड़ा सा कम हो जाता है मज़बूती कम हो जाती है लेकिन अपने हाथ से जो बुनेंगे तो उस में क्या होता है कि सब चीज हम ओरिजनल खरीद के लाते हैं फिर उसको अपने ढ़ंग से बनाते हैं सजाते हैं तो अपना चीज जो बनाते हैं वो अपने मन पर विश्वास रहता है और अच्छी क्वालटी का बनता भी है और मज़बूती भी होता है हमें पता होता है कि इस में कितना मजबूत है और नहीं है और जो बजार से मार्किट से जो कपड़े लाते हैं हालाँकी अच्छे तो वो भी होते हैं लेकिन इसके क्वालटी पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वालटी का खरीद रहे हैं वही क्वालटी जो आप हाथ से बना के पहन रहे हैं वो ही क्वालटी हम बजार से लेने जाएँगे तो चार गुना पाँच गुना दाम बढ़ा के लेगा लेकिन फिर भी वह बात नहीं आएगा जो अपने हाथ से बुने हुए कपड़े को या रेडीमेट कोई भी आइटम जो होता है दोनों में काफी अंदर आप को देखने को मिल जाएगा जैसे कि मान के चलिए एक मोफ्लर के लिए हम बाजार जाएँगे अच्छे क्वालटी का ऊन का चुनाव करेंगे वहाँ से खरीद के लाएँगे अच्छी क्वालटी का ऊन का फिर अपने हाथों से उस को बुनाई करेंगे अपने ढंग से डिजाइन देंगे उस के बाद उस की मज़बूती से सिलाई करेंगे उस के बाद उस का यूज करेंगे तो वह अपने को अच्छा भी लगता है मन को भी अच्छा लगता है और रेडीमेट का जो लाएँगे तो उस में काफ़ी पूँजी भी लग जाता है और क्वालटी का भी अन्तर हो जाता है